धर्म की बात करें तो हम हिन्दू धर्म को अपनाते हैं और हम हिन्दू धर्म का पालन करते हैं और धर्म की बात करें तो सब से जादा पुराना धर्म है ऐतिहासिक हमारा सनातन धर्म है जो कि अब हिन्दू धर्म कहा जा रहा है और त्यौहार की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं लेकिन दीपावली एक विशेष त्यौहार है जिस में राम जी ने बुराई को हरा कर अच्छाई की जीत की थी और इस दिन वो अयोध्या वापस आए थे अयोध्या वासी इसी ख़ुशी में दिवाली मनाते हैं